हा असां इलाही दफ़ा ईअं कयो आहे ख़ासि खाइण जे लाइ असां परे परे विया आहियूं जीअं की हींअर में असां वियासी सूरत सिटी वेसूअ में जीअं हुते सॼी पराठा गली लाइ पराठनि जी हिक खां हिकु हुते वैरायटी मिलंदी आहे जीअं पालक पराठा आहिनि पनीर पराठा आहिनि प्याज पराठा आहिनि गौभी पराठा आहिनि वेज पराठा आहिनि ऐं उन्हनि पराठनि सां गॾु ॾही आहे खटी मिठी चटणी तिखी चटणी गॾु पापड़ इहे सभु रखी ॾींदा आहिनि त मतिलबु खाइण जो मज़ो ई अची वेंदो आहे उते ऐं हुननि सां गॾु हुते वेज पुलाव आहे पांओ भाजी आहे मिसल पांव आहे जाम अलॻि अलॻि वैरायटियूं बि हुते खाइण मिली वेंदियूं आहिनि वेसू सॼी गली खाइण पीअण जे लाइ अलॻि आहे हिकिड़ी हुते ख़ासि माण्हू खाइण पीअणु लाइ वेंदा आहिनि हुते जाम वैरायटियूं मिली वेंदियूं आहिनि पीअण जे लाइ आहे थधे में खपे ग़रम में खपे सभु मिली वेंदी आहे ऐं हुते वेसूअ में ख़ासि माण्हू हेठि फूटपात ते वेई करे ई खाईंदा आहिनि ख़ासि हिन जे लाइ माण्हू हुते वेंदा आहिनि खाइण पीअण जे लाइ